हेल'

खबर मानि आङो आयं नोंनावसो साख्रिफोर खबर लानो थांनो नागिरदोंमोनलै आङो ओरैनो कम्पानिफ्राव मावला हैदोंमोनलै माथो हनै फैसाफोरखौनो मोजांखौनो बुजायला माबा माबा फुरा खौनो होया दा ओरैनो न' आवनो गोदाव सोराव सो दंलाबायो ओंखायनो ए आयंनावसो एसे साख्रि होनो हायो होननाय बादि खोनानायखाय मोजां गाज्रि खबर लानो थांनो नंदोंमोन आं आयं

ए औ ए होनबा आयं अननानै बेफ्राव सोसननो हागोन नामा औ औ ओमफ्राय ओरैनोबा बे हाजिराफोरखौ बिसिबां होयो आयं औ औ औ

आयं आहाबो इसे फरायनाय गथ'फोर दं नालाय इसे अननानै नोङो माबा मोनसे खालामना होदोलै आयं नांगौबा इसे औ औ औ उनावहाय अननानै होनबा सोसनना होदो आयं दे अननानै औ बो जेबो सुबिदा गैथारलालै आयं न' आवबो हाबो गैया बे हाजिरा मुजिरा मावनानैसो जायो बेराफारसे फरायनायबो दं थाखा फैसा जि जारला जादों ओंखायनो बे आयं नावसो इसे खबर लानो साह बागानबो दं नो बेहा आरो सुबिदाबो होनो हायो नो इसे खबर लानायहरसां होननानै सोंहरनाय जादों आयं गाज्रि मोननो आयं गाज्रिमोन

दङलै आयं आंनावथ' आंथ' लकेल मानसि नालाय उफाय गैया बिदिनो मोसौजों एसे दाउजों एसे बिदिनो एखनबा अमाफोरखौ बोसोरसे दोननानै फानो मोसौआबो बिदिनो एखनबा थेखानांबा दाथ' मोसौआनो दामानो गैया आयं बाजारबो बन्द' नालाय दामखौ नो होया फायखारिफ्रा उफाय गैया दा आंखायनो होनबा आयं आं नोंनाव इसे खबर लानानै थांनो थांसै दे दे दे होनबा आङो आथथासोआव थांसै आयं दे दे दे औ दे दे